णव लाख वीस हजार पांचशे चार लाख पन्नास हजार दोनशे स लाख सत्तर हजार शंबर दोन लाख णव्वद हजार तिनशे पांच लाख तीस हजार चारशे